मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक त्योहार जो यहाँ मनाए जाते हैं वो ऐसे हैं कि अब मध्य प्रदेश में जैसे कालिदास कालिदास समारोह होता है तो कालिदास में सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत लोग बाहर से भी आते हैं सारी जगहों से आके यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम खेल कूद आयोजन होता है हर तरह की संस्कृति का कार्यक्रम होता है हर तरह की वहाँ पे नाटक है कालिदास के नाटक हैं कालिदास से संबंधित कोई खेल है और सांस्कृतिक खेल हैं ये सब करते हैं वहाँ कालिदास अकादमी में और और भी त्योहार है जैसे दीपावली है दीपावली भी क्या है कि दीपावली के टाइम भी ये लोग बहुत धूमधाम से दीपावली मनाते हैं दीपा का वली का त्योहार जमाने से मनाया जाता है दीपावली में बहुत लोग उत्सुक रहते हैं उसमें घरों की साफ सफाई भी करने लग जाती हैं महिलाऍं और बहुत सारे घर के काम करके हम दीपावली के लिए पूरी तैयारी करती हैं दीपावली में तरह तरह के व्यंजन भी बनाते हैं और दीपावली का त्योहार इतने हिन्दू धर्म में तो बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है लोग दीपावली के लिए रास्ता देखते कि अब दीपावली आएगी और दीपावली मनाएंगे और इस कारण लोग बाहर रहते हैं तो वो अपने घर घरों में भी आते हैं कि चलो वहाँ चलते हैं अपने माता पिता के पास वहाँ चल के त्योहार मनाएंगे बच्चों को भी लाते हैं और लोग बहुत धूमधाम उत्सुक रहते हैं इस त्योहार को मनाने के लिए क्योंकि अपने हिन्दुओं का तो सबसे बड़ा त्योहार है मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सारी दुनिया में ही मनाते हैं मध्य प्रदेश तो क्या सारी दुनिया में मनाते हैं और लोग दर्शाते भी हैं सब चीज़ें ओ खेल कूद परंपरा ये कालिदास में तो होता ही रहता है